पांच डॅट्स ज्यो म्हाका याद उरता त्यो म्हणल्यार सव्वीस जानेवरी जें आमी रिपब्लीक डॅ म्हणून साजरो करतात सगळ्या इंडियेंत फूल भारतान इंडियेंत आमच्या भारतांत आमच्या साजरो केल्लो वयता सगळे कडेन स्कुलांनी भुरग्यांक आपयता थंय तेंकां आमच्या देशाचें म्हत्व सांगता मागीर दुसरो दीस म्हमल्यार म्हाका म्हज्या म्हज्या पॅरंट्साचे बर्डेज याद उरता तेंचो बर्थ डॅ आमी सेलेब्रेट करता जशें की म्हज्या पापाचो बर्थ डॅ ऑन एठींथ डिसेंबर आमी सगळीं सेलेब्रेट करता धेन म्हज्या आवयचो जन्म दिवस आमी अठरा एप्रीलाक साजरो करता आनी म्हज्या भयणीचो वाड दिवस आमी अठरा अगस्ट साजरे करता तशेंच टिचर्स डॅ आमी सेलेब्रेट करता ऑन फायव्ह सप्टेंबर धेन आमी वर्कर्स डॅ सेलेब्रेट करता ऑन फर्स्ट ऑफ मे अशे खुबशे दीस आसा जे आमी याद दवरपाक जाय जे आमच्या मना काळजाचे लागीं आसता ते सगळे आमी याद दवरपाक जाय सदांच